جی اس میں جو ہے عام طور سے جو دو تین بڑے اخبارات ہے جو ٹائمس آف انڈیا اور دا ہندو جو انگلش نیوز پیپر ہے اس کے علاوہ اردو میں جو ہے ایک جو ہے انقلاب ہے اور قومی تنظیم یہ دونوں پیپر کا جو دو تین پیپر ہیں جس کو ہم یا میری فیملی یا میرے دوست وغیرہ فالو کرتے ہیں اس میں زیادہ تر جو خبریں ہوتی ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں اور حقیقی باتوں کو بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو نیوز چینل اور ٹی وی چینلس اور اس میں ایک بی بی سی ہے ملت ٹائمس ہے روش کمار آفیشیل ہے یہ چینلس وغیرہ جو ہیں بالکل حق کی اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں ایمانداری اور خودداری کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تمام چینلس کو جو ہے فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور جو بھی خبریں سننی ہوں ہم اسی چینل کے ذریعے سے وہ خبریں سنتے ہیں کیوںکہ یہ سچائی دکھاتی ہے سچائی بتاتی ہے حق پر کام کرتی ہے سچ بولتی ہے ہمیشہ